समस्तीपुरमे मन्डिल बढ़िआँ अच्छा हइ वहाँ जे माँगै छथिन महादेव से तऽ पूरा करै छथिन मैसिनोमे हइ मन्डिल मैसिनोमे भोलाबाबा छथिन आपरूपी रनजीतोपुरमे हइ जहाँ जइसा अच्छा मोन से पूजा करै छथिन हुनका पूरा कऽ दै छथिन महादेव हमहूँ लऽ कऽ जाइ छिए समस्तीपुर मैसिना रनजीतपुर पूजा करैलए घरमे भी पूजा करै छिए हे महादेव बालबच्चा पुरुखसभ अच्छा से रहै अच्छा से कमाउ खाउ रहौँ सभलोक अइसेहि पूजा करै हइ मे समस्तीपुरके आदमी मैसिनाके आदमी रनजीतपुरके आदमी पूजा करै हइ हमहूँ आओर पूजा करैलए जाइ छिए हे महादेवके कहै छिए हओ महादेव से सभ नीकसे रहै नीकसे पूजा पाठ करै सभके बालबच्चा पति उति सभ अच्छा से रहै जे मन्नत माँगै छथिन भोलाबाबा से भोलाबाबा पूरा करै छथिन करथिन नहि भोलाबाबा पूरा हुनका शक्ति एतेक छथिन तऽ एतेक अ शक्ति छथिन तब ने एतना आदमी भगती करै छथिन भोलाबाबाके समस्तीपुरमे एतना भीड़ रहै हइ मैसिनामे भी रहै हइ रनजीतपुरमे भी रहै अपरूपी छथिन उखड़ल तऽ हुनका एतेक शक्ति छथिन से सभके मन पूरा करै छथिन आओर हमहूँ आओर जाइ छिए तऽ हमरो आओरके मन पूरा करै छथिन बाबा आओर हिँओ हुँओ पूरा गामके आदमी समस्तीपुरके मैसिनाके रनजीतपुरके सब करै छथिन पूजा पाठ हमहूँ आओर जाइ हिए करैलए पूजा लेकिन बा शक्ति छथिन हुनका बहुत बहुत शक्ति छथिन तऽ सभके पूरा करै छथिन जे माँगै छथिन मन्नत मन्नत पूरा भोलाबाबा पूरा करै छथिन ग